आथिखालनि मुगाया जाबाय मोनसे थेकन'लजि जुग बे थेकन'लजि जुगावहाय जोङो मिथिनांगौबा माबेनिफ्राय मिथिनो हायो जोङो फोसावनाय राहा जायखौ होन्नानै बुंदों जों एदभार्तायस बे एदभार्तायसनि गेजेरजोंनो जोङो ओ गोबां मिन्थियिफोरखौ जोङो मिन्थिनो हायो जे जोङो गोदो बै समावहाय जे खालिबोल' जोङो पेपार मिडिया पेपार फरायनानैल' मिन्थिनो मोनोमोन एबा नुयोमोन नाथाय जों दानिया बे थेकन'लजि जुगाव नेतनि जुगाव जोङो जिरायनानैनो जे गासै फ्रिथिबि कुन फ्रिथिबिनि सोमोन्दैनो जोङो जे एदभार्तायस बा फोसावनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो हायो एबा नुनोबो मोनो नंखायनो जोङो बे जे एदभार्तायसनि गेजेरजों जोङो सारा फितिबिखौनो मोनसे बुंनो थाङोबा जोङो न'खरबादि न'खरसेनि बायदि जों सान्नानै लानो जाबाय जायनि गेजेरजों जोङो बुजिनो मिथिनो हायो बे एदभार्तायसनि गेजेरजोंनो जोङो नुयैफोर जोङो बेखौ माने गोसारहोनो मिथिहोनो जोङो हायो नाथाय दानि बे थेकनिकेल जुगा जे एदभारताइस एदभार्तायसनि गेजेरजोंनो जाहाथे माने फोसावनो हायो आरोखि जों नुयिखौ नुनाय मिन्थियिखौ मिन्थिनाय बेफोरखौ जोङो जेरैहाय दा टि भि फ्राव एबा मबाइलफ्राव बेफोरखौ जोङो मोजां गाज्रि बेफोरखौ जों गासैबो बे एदभार्तायस एबा फोसावनायनि गेजेरजोंनो जों गासैबो नुनो मोनो एबा मिन्थिनो मोनो नंखायनो आंनो आं सानो बे बे थेकन'लजि जुगाव एदभार्तायसा एबा फोसावलाया जोबोर गोनांथार होन्नानै आं सानो